मूंखे लॻंदो आहे त पाणीअ जो बचाउ कयो वञे ऐं बचाउ करण लाइ मां उन्हनि कपिड़नि खे सुठे घटि पाणीअ में धोई करे साफ़ु करे उन खे सुकाईंदो आहियां जीअं पाणी वधीक वेस्ट न वञे किरे न पर्यारण पर्यावरण खे बि नुक़सान न पहुचे

मां यादि रखंदुसि हिन ॻाल्हि खे ख़ासि करे घड़ी घड़ी घड़ी घड़ी यादि रखंदुसि त पाणीअ जो नुक़सान न थियणु खपे ऐं पाणी जी बचति थियणु खपे